हांवेन फस्ट ऑनलायन शॉपिंग एप म्हळ्यार फ्लिपकार्ट एप यूज केल्लें आनी पयलेंच फावटी हांवेन म्हज्या चल्यांक किड्स वेअर म्हळ्यार ताचे खातीर एक शर्ट आनी पेंन्ट ऑर्डर केल्ल्ले ऑर्डर करता तेन्ना रेट सवाय आशिल्ली म्हळ्या दोनशें रुपयां म्हाका दिसले क्वॉलिटी बरी उरपा ना म्हणून बट तरी हांवें ऑर्डर केली घरगुती युजा खातीर बट पांच दिसांनी जेन्ना ऑर्डर म्हज्या कडेन पावली तेन्ना तें ऑर्डर पोवन हांव खूब खूश जालें चल्याचे शर्ट आनी पेंन्ट खूब ताची क्वॉलिटी खूब बरी आशिल्ली आनी सॉफ्ट आशिल्ली ऑर्डर म्हाका आवडले खरें पूण तें बरोबर म्हाज्या चल्याक बी ती आवडली आनी मेन म्हळ्यार बरी क्वॉलिटी आनी बरो कपडो शर्ट आनी पेंन्ट तेंय बी म्हाका दोनशें रुपयान मेळ्ळें आनी जो डिलीवरी बॉय आशिल्लो तोय बी बरो आशिल्लो हांसते तोंडाचे आनी बरो उलोवपी सो थेंन्क्यू फ्लिपकार्ट